मेरी रुचि के अनुसार यह बात उस समय की है जब मैं अपने कार्यालय में कार्य कर रहा था क्योंकि हमारे कार्यालय में कार्य चौबीसों घण्टे चलता है इसलिए मुझे रात का कार्य दिया गया था जब मैं रात में कार्य कर रहा था तो अचानक से बिजली चली गई सब जगह अंधेरा हो गया और उसके थोड़ी देर बाद कुछ पायल की आवाज आने लगी और मुझे अचानक से डर लगने लगा फिर मैं जैसे ही बाहर जाने लगा तो अचानक से कहीं से कुछ आवाज आई मैं धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ रहा था और एक कर्मचारी हमारे जो थे वो कार्य कर रहे थे और अचानक से वो बाहर आए उसके कारण मैं डर गया और वो बात मुझे आजतक हँसाती है